हिंदुजा हॉस्पिटल ऐं लीलावती हॉस्पिटल मुंबई जी ॾाढी सुठियूं प्राइवेट हॉस्पिटलनि मां हिकु आहिनि जिथे मरीज़नि जी ॾाढी सुठी तरह सां शेवा करी वेंदी आहे हुननि जे मुक़ाबिले में हाणे सरकारी अस्पतालूं बि ॾाढियूं सुठियूं थी थींदियूं वञनि छोकी सरकारु हुते नयां नयां उपकरण थी लॻाइनि जंहिंजे क जंहिंजे करे मरीज़नि जी सुठी तरह ऐं जल्दी जल्दी जाच थी थींदी वञे